हमारे क्षेत्र के विधायक तरुण भनोत हैं उनके साथ उनके साथ तो बातचीत तो नहीं हो पाई लेकिन जितनी भी हुई है उनके साथ मैंने कार्य किया था अभी स्वच्छ भारत के अभियान में हमने साथ में मिलकर सफाइयाँ वगैरह बैठ बात की थी कि कहा कौन कौन सी किस किस जगह पर सफाईयाँ करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है फिर हमने उस चीज को देखा की कहाँ से शुरू कर सकते हैं और कहाँ तक अपन उसको एक साफ कर सकते हैं तो हमने फिर पहले नदी से शुरुआत की पहले हमने नदी तट वगैरह साफ करने शुरू करे साइट से तट वगैरह में पन्नियाँ जो लोग डाल देते थे वो मना करवाई फिर उसके बाद हमने गार्डन वगैरह साफ करवाई क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलने जाते हैं वो बहुत हानिकारक है उनकी सेहत के लिए उन्हें बहुत सारे रोग हो सकते है तो हमने वो साफ कराए इस तरीके से हमने हर चीज साफ करी और मुझे बहुत अच्छा अनुभव लगा उनसे कई चीज़ें सिखने का भी अवसर मिला और सब कुछ ठीक रहा